हैलो स्विगी असांजे कटनी शहर में हिकु रोटीअ जी होटल सवाद नाले जी खुली आहे छा उन जो खाधो सचमुच में सुठो आहे ऐं माण्हू पसंद कनि था त मां बि उतां रोटी घुराइण चाहियां थो